ओंख्रि संनाय बासन नांनायनि लोगोसे ओंख्रि संनायाव बासन नांगौ साराइ खोस्लि खोस्लि गोथौ नांगौ दालि ओंख्रि संब्ला आरो साहा लोंनायाव साम'स नांगौ साम'स फिसा फिसाबो नांगौ ओमफ्राय एसे गिदोरबो नांगौ आरो साम'स आरो दालि ओंख्रि संब्ला खोस्लि गोथौबो नांगौ हायनायाव आरो बेदर संनायाव खोस्लि खोस्ला नांगौ आरो थावाबो नांगौ बायदिसिना फाजा एवनो बा आरो साराइ नांगौ दालि ओंख्रि संनायाव आरो ओंखाम संनोब्ला थौ गोथौ नांगौ ओंखाम एरग्रा खोस्लि फोस्लां नांगौ आरो माबा माबि फाजा एवनोब्ला खोस्लि फिसा फोस्लां नांगौ आरो माबाफोर एवनानै जानोब्ला मिगि हायना जानोब्ला मिगि हायग्रा खोस्लि हाथाइ गोनां नांगौ संनाय खावनायावबो बहुद बुस्थु नांगौ जायो आरो दालि ओंख्रि संबा सागंबो नांगौ दालि ओंख्रि गेब्लेहोनो थाखाय गेब्ले होनो सानानै गेब्लेहोनो आरो मैद्रु ओंख्रि संनोब्लाबो खोस्लि बेलेग बेलेग बासन नांगौ जायो आरो सारायाबो बेलेग बेलेग नांगौ जायो आरो दाउदै एवनायावबो नांगौ थावा अनेग बस्थु नांगौ जायो संनाय खावनायाव आरो मोननै संनायावनो मोननै मोनथाम बासन नांगौ जायो ओंखाम हायग्रा नांगौ खोस्लियानो अनेग जाथिनि नांगौ गोथौ नांगौ फोस्लांबो नांगौ आरो माबा हायना जानो सामस नांगौ जायो एवग्रा बास'नाबो साम'स साम'स गोथौ नांगौ एवना जानो अनेग बुस्थु नांगौ जायो संनाय खावनाय जानाय जानायनि साम'स संनायनि साम'स बहुद बुस्थु नांगौ जायो आरो बे बे संनाय साम'स फिसानि साम'स गिदोरनि नांगौ जायो सारायाबो बिदिनो फोस्लां नांगौ गोथौ नांगौ बिदिनो अनेग नांगौ जायो आरो मानसिनो आरोबाव जोंनि ओंख्रि संनाय ओंखाम संनायनि बास'न गोथौबो नांगौ फोस्लांबो नांगौ ओंखाम संनायावबो सारायाव फोस्लाबो नांगौ गोथौबो नांगौ फोस्लांबो नांगौ बिदिनो अनेग बुस्थु नांगौ जायो जोंनो संनाय खावनायाव बास'ना